हिकु बॉलीवुड ई त आहे जंहिं कई गाननि ते डांस करण लाइ डांसर्स खे ॾाढो प्रभावित कयो आहे अलाए अहिड़ा घणा बॉलीवुड गीत आहिनि जंहिंखें ॿुधंदे पेरु पंहिजो पाण बि खॼी वेंदा आहिनि शादी मुरादी हुजे मङिणो हुजे मुञण हुजे जणिया हुजनि ऐं उन ई ते फिल्मी गाना न हुजनि इहो त थी न सघंदो आहे इन्हनि मौक़नि ते बि या ॿिए वजह बि या ॿिए मौक़नि ते बि माण्हू पंहिंजो पाण कुझु गाननि ते पंहिंजो पाण नचणु शुरू करे छॾंदा कुझु गाना अहिड़ा आहिनि जेके भारत में सभिनी खे पसंदि आहिनि ए मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नही बदन पे सितारे लपेटे हुए निंबूड़ा निंबूड़ा ढोला रे ढोला अलाए घणा सदाबहार गीत आहिनि जंहिंखें भारत में हर हिक खे पसंदि आहिनि ॾाढी लंबी लिस्ट आहे गाननि जी सभु जा नाला खरणु सौखा न आहिनि